हाँ मैं छपी हुई किताब पढ़ना भी पसंद करता हूँ और सबसे ज़्यादा मैं औडियो बुक्स इसलिए पसंद करता हूँ कि देखो पढ़ने और सुनने में सबसे ज़्यादा यदि अपन को पढ़ रहा है कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित या जी के या नैशनल लेबेल का जितना जल्दी अपनी मेमोरी में सुनने से जाता है उतना अपन पढ़ने में नहीं अपने दिमाग़ में बैठ पाता इसलिए मेरे हिसाब से तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि औडियो बुक्स के जगह ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए अपन जो सुनते हैं सुनते भी जाओ और अपने दिमाग़ में भी बैठता जाता है वह अपन यदि ज़्यादा देर तक कोई भी बुक्स से पढ़ाई करते हैं तो कुछ देर तक तो बच्चे पढ़ते हैं और फिर उनका मन नहीं लग पाता इसलिए औडियो बुक्स से पढ़ना मेरे हिसाब से तो बहुत सही है